हून जियां तुस मिगी पुच्छा दे ओ कि कुड़ी तूं कदें लाईब्रेरी दा बूत्था दिक्खे दा कदें हैं जेह्ड़ी तूं इन्नी गल्लां करदी ऐ कि एह्कड़ी बुक पढ़ी में ओह्कड़ी बुक पढ़ी ते में आखगी नां लाईब्रेरी दी शक्ल में इक्को बार दिक्खी में अपनी जिन्दगी च ओह् उसले जिल्लै में अपने कालेज़ गेई साढ़े स्कूल च बी ऐ ही बैसे ऐसी गल्ल निं ऐ पर ओह् छड़ी स्टाफ आस्तै ही निक्की हारी लाईब्रेरी ही उ'ऐ स्टाफ रूम ते उ'ऐ लाईब्रेरी ते साढ़ी कालेज़ साढ़ै परेड कालेज ऐ ना उत्थें दी लाईब्रेरी ते बड़ी बड्डी मतलब बड़ी बड्डी बी हैनी ऐ ठीक ऐ रीडिंग सैक्शन बी ऐ ओह्दे च बट ठीक ऐ मतलब ओह् बट साढ़े कोल ओह्दे आस्तै बी लाईब्रेरी च बी जाने आस्तै बी बुक इशू करने बिच्च इन्नी मतलब बड़ा किचड़ मिचड़ ऐ कि एह् देओ पैह्लें ओह् देओ ते में कदें उत्थूं बुक इशू ही निं कराई पर एह् ही साढ़े कालेज लाईब्रेरी दा उत्थें रीडिंग सैक्शन च कोई बी जाई सकदा हा बस तुस कालेज दे होने चाहिदे ओ ते बंदा आपूं घरों कोई बी इक अद्धी बुक चुक्कियै ते उत्थें बेही जाए मूंह चुक्कियै ओह् सिस्टम निं ते ठीक ऐ साढ़े कालेज दी लाईब्रेरी बी इ'यां कोई आक्खै कि बाह्र जेह्ड़ी लाईब्रेरी होंदियां प्राईवेट जित्थें आई डी कार्ड दिंदे न ओह् पैह्लें ओह् केह् होंदा जियां ऐप दा होंदा ना सब्सक्रिप्शन ओह् लैना पौंदा उत्थें पैहे देओ ते ओह् आई डी कार्ड देन ते ओह्कड़ी लाईब्रेरी ऐनी गेदी में अजें तक्कर ते इ'यां जे तुस आक्खो कि मेरी पर्सनल लाईब्रेरी ते भ्रावा निक्का हारा घर साढ़ा उत्थें में इक पापा को कह के मैने ओह् होंदा नी शैल्फ टाईप जा बक्सा ओह् बनाए दा ऐ ते ओह्दे च रक्खी दियां में दो तिन्न बुक्कां नेईं तां मेरा इयां जेह्ड़ा आखदे ना इंट्रस्ट होंदा बुक पढ़न दा ओह् ऐ नॉव्लस मेरा एह् निं ऐ कि में कोई पढ़ाई दे रिलेटिड बुक पढ़गी नेईंं पढ़ाई ते बंदे न पूरी उमर करनी ऐ ते इक होंदा ना ध्यान भटकाने आस्तै इक होंदा ना जेह्ड़ा दमाक फ्रैश होइयै जिसी पढ़िए जेह्दे बिच्च बंदा होए कि हां हून मिगी थोह्ड़ा रिलैक्सेशन चाहिदा ऐ जियां कोई सैर करन चली जंदा कुत्ते घूमान चली जंदा अपने दोस्तें कन्नै गेड़ियां लांदा हून साढ़े कोल दोस्त गिने चुने दे दोस्त ऐ उंदे बिच्च बी किसे कोल गड्डियां ऐनी ते गेड़ी कु'त्थें लानी अस ते घर च उऐ बक्सा बनाए दा इक शैल्फ जेहा उत्थें दो तिन्न बुक्कां रक्खी दियां हून जियां मिगी ऐ कि मिगी फैंटसी जेह्ड़ी बुक होंदी ना फ्रिक्शनल ओह् बुक ओह् बुक पढ़नी होन्नी आं में जियां हैरी पोर्टर होई गेई ओह् ते बड़ी स्हेई बुक लग्गी ना मिगी ओह्दे च मतलब जेह्ड़ी होंदी ना निक्की निक्की डिटेलस आह्ली बुक होंदी ऐ मिगी ओह् पढ़ना बड़ा चंगा लगदा लाईक बंदा पढ़दे जाए पढ़दा जाए इक चीज़ दूई चीज़ कन्नै कनैक्ट होऐ दी होंदी त्री चीज़ चौथी चीज कन्नै सस्पैंस होंदा ड्रामा होंदा मिगी ओह् चीज़ां पढ़ना बड़ा चंगा लगदा इ'यां कोई कोई होंदा ना एह् पता निं कनेही कनेही ओह् जेह्ड़ियां क्हानियां होंदियां ना कि एह् कुड़ी उत्थें दी होंदा एह् कुड़ियां उत्थें दी होंदी एह् इयां करदे उ'यां करदा जेह्ड़ा होंदा ना ऑथर प्वाइट ऑफ व्यू मेरे को बैसी बाली मिगी बुक निं चंगी लगदी मेरे को जेह्ड़ी चंगी लगदियां न ओह् ऐ जियां कोई बी जियां कुड़ी ऐ ठीक ऐ ओह्दे अन्दर उसी केह् मैह्सूस होआ दा ओह् अपनी फिलिंगस होंदा अपनी भावनां कि'यां पैह्चाना दी ऐ कि'यां ओह् स्टर्गल करा दी ऐ कि'यां उस चीज तों बाह्र निकला दी ऐ जेह्ड़ा ओह् कुड़ी दी अपना प्वाइंट ऑफ व्यू होगा ना जेह्ड़ा ओह् अपने बारे च दस्सा दी होगी मिगी बैही बुक्कां पढ़ना पसंद ऐ इक होंदा ना जेह्ड़ा ऑथर होंदा ओह् आखदा कि एह् कुड़ी इत्थें दी रैह्ने आह्ली ऐ एह् इ'नें युनिवर्सिटी क्लियर कीती इ'नें एह् चीज़ां अचीव कीतियां फिर एह् होएआ होर बो बो ओह्कड़ियां बुक्कां निं मिगी शैल लगदियां पढ़ना ओह्दे च ते मिगी नीन्दर आई जंदी ऐ मिगी ओह् बुक्कां चंगियां लगदियां जेह्दे च ओह् होए कि ना कि कुड़ी आपूं दस्सै दी होए कि मिगी उस टैम एह् मैह्सूस होआ दा हा में इ'यां इ'यां करियै इस जिन्दगी चूं बाह्र निकली इयां कोई बी ऐही ऐही चीज़ां मिगी स्हेई लगदियां जेह्ड़ा मतलब जेह्ड़ा अस होंदा ना जिसले कोई सानूं नां सुना दा होऐ मिगी लगदा कि कुतै ना कुतै में उस बंदे दी गल्ल सुना दी आं कि कोई मिगी बी अपने दुख दर्द दस्सा दा ऐ फिर में इमैजिन करियै उस कुड़ी गी अपने दुख दर्द दस्सनी आं ते कुतै ना कुतै मिगी एह् चीज चंगी लगदी ऐ ऐसी टाईप दी बुक्कां पढ़ने कन्नै ते जे तुस कोई आक्खो कि पर्सनल लाईब्रेरी ओह् ते हैनी ओह् में थुआनूं सनाई ओड़ेआ अग्गें कि निक्का हारा शैल्फ ऐ ते मेरा ऐ ते ऐ सपना जिसलै मेरा घर बड्डा होग जां फिर मिरी अपना प्राईवेट कमरा लब्भग ते ऐ इक इक होंदा नां ड्रीम होई गेआ ख्वाहिश होई गेई कि इक कार्नर जां फिर इक वाल दिवार जियां आखदे ओह्दे बिच्च इ'यां बुक्कां लानियां फिर ओह्दे बिच्च जियां ओह्दे साइड बिच्च पत्ते थल्लै आ दे होन जां फिर होई इक एह् होई गेआ इ'यां फिर इ'यां सपने च ते बंदा कोई बी सोची लै अपने ओह् घर दे बाह्रों बी सोची लै कुछ बी मेरा एह् ऐ कि जियां इक कमरा होऐ जित्थें तक्कर साढ़ी उप्पर नज़र जा दी होऐ उन्नी उच्ची लाईब्रेरी होऐ हैं बंदा

ते इन्ना टैम बी कु'त्थें होंदा अज्ज कल पर चलो मेरी ख्वाहिश ऐ कि जां फिर ओह् निं होता जैसे लाईक आप एक रूम में बैठे हो हैं इक कमरे च बौह्ना ते इक बड्डी ब्हारी होऐ ते ओह्दा जेह्ड़ा व्यू होंदा ओह् इ'यां होए जियां सूरज़ होंदा ओह् डुब्बा दा होए जां चढ़ा दा होए ते ओह्दे लाईट पवै हैं सूरज़ दी रोशनी इ'यां इ'यां थोह्ड़ा थोह्ड़ा सेका सेका लगदा रवै हैं बंदा बुक रीड करे कन्नै कन्नै व्यू दिक्खे कन्नै कन्नै कि चाह् चाह् दी चुसकी लाए हैं पकौैड़े खाए ते करै उत्थें सूरज़ दा व्यू होए कदें बरखा चला दी होए इक ऐहा ऐहा व्यू होना चाहिदा जियां बंदा अपना इमोशन ओह् करा दा होए उ'आं उ'आं मोसम होए जे बंदा बड़ा जादा गुस्से आह्ला होए जे गुस्सा होए ते बरखा आई जाए जे बंदा डरा दा होए ते तफान चली पवै जां फिर जे बंदा शांत हो तो ऐसे हो जाए क्या बोलते धूप हो बैसे होती नी चिमिन धूप जादा मतलब ओह् कड़कती हुई धूप नी ऐसे छोटी छोटी धूप किन्ना मज़ा अवे जैसे हम उस में हों सुन्न मसान वाली साइड हों हैं जां फिर कोई आता जाता ना हो ऐसी जगह् लाईब्रेरी हो आखदे ना मता शोर निं होना चाहिदा ओह्कड़ी लाईब्रेरी च लाईब्रेरी च बैसे होंदे निं शोर पर साढ़ घर ऐ केह् करचे हैं खुत्तखान लाई दी होंदा इन्ना शोर होंदा साढ़े घर कोई स्हाब निं शोर निं होना चाहिदा ऐसे नार्मल होए ना इ'यां शांति होए चिड़ियां चह चहा दियां होए फिर ऐसे बुक पढ़ें किन्ना मज़ा होंदा इक ते मेरा गला खराब ऐ ते अच्छा लगदा ऐ ना अपनी लाईब्रेरी होए जे बंदा अपने घर आह्लें कन्नै बी लड़ाई करी लै ते उत्थें इक कोनें बिच्च बेही जाए हैं उत्थें अपनी मनपसंद बुक्कां पढ़दा जावे पढ़दा जावे इ'यै होंदा रीडर्स दा होर ते साढ़ा कुछ ऐ निं बाकी जे कोई आक्खै कि अपनी लाईब्रेरी बनानी होऐ में ते पंज मिंट्ट निं लां अपनी लाईब्रेरी ना बनांदे में ते आक्खां बनाओ जिन्नी जल्दी होई सकै उन्नी जल्दी लाईब्रेरी बनाओ मेरी पर हलें ते हैनी ऐ अपने घर लाईब्रेरी पर मेरी ड्रीम लाईब्रेरी इ'यो जित्थें शांति होए कोई परेशान ना करे इक होंदा ना सिकरट कार्नर कि किहे नू पता निं होए उत्थें में अपनी लाईब्रेरी बनां कोई ना सुने ना ओह् हैनी मस्त अपने बैठियै कोई जान दी सानूं टैंशन ना होए मज़े कन्नै बैठो ते जैशी मारो